हम सैमसँग मोबाइल किनलहुँ लेकिन एकर क्वालिटी बहुत बढ़िआँ नहि भेल एकर बैटरी बैकअप एकर बढ़िआँ नहि देलक तहि दुआरे हम बहुत खुश नहि छी आ हम सैमसँग मोबाइल नहि किनब